तर सलोनी म्हाका सांग तुका फ्रि टायमार कितें कितें करपाक आवडटा आतां तें डिपेंड करता की हांव म्हज्या हांव कसल्या मुडान आसा तें केन्नाय म्हाका रांदपाक आवडटा केन्नाय म्हाका बुकां वाचपाक आवडटा आनी केन्ना हांव टि वी पळयतां आतां मागीर जेन्ना हांव रांदता तेन्ना हांव डिफरंट डिफरंट टायपसाची रेसीपी सोदतां सो ती मागीर हांव नवें किदें ट्राय करतां एवरीटायम लायक केन्नाय हांव मागीर स्केचींग करता केन्नाय हांव मागीर म्हज्या फ्रेंडा वांगडा वचोन गेम्स खेळटा लायक बासकेट बॉल व्होली बॉल ओर रिंगानी केन्ना हांव एकलें आसता तेन्ना वर्कआवट करतां